शुरुवाती दौर में पानी तक जाने में बहुत डर लगता था क्योंकि पानी के लेहरों को देखना नदी की गेहराई को देखना और उस पर अगर हम जाते हैं तो डर लगता था कहीं पानी हमें अपनी ओर ना खींच ले कई बार तो हम अपने दोस्तों के साथ भी गए हैं लेकिन पानी के अंदर से तुरंत बहार आ जाते थे उसमें एक डर लगता था कही हम डूब ना जाएं लेकिन समय रहते रहते दोस्तों के साथ जाने के बाद पानी से डर लगना दूर हुआ लेकिन तैरने के लिए आज भी पानी से डर लगता है समुद्र तक जाओ तो समुद्र का पानी देख कर ऐसा लगता है कि वह हमें भी समा लेगा पानी के साथ और समय रहते हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ सीखने का काफ़ी प्रयास किया है लेकिन हम नहीं सीख पाए हमें इतना पता है कि दोनों हाथ और पैर को चलाने से और साँस रोकने से पानी हमें ऊपर की ओर भेजता है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी तैरना नहीं सीख पाए